हेलौ देलिभारि बय नोंथां नोंथांनो आङो जाग्रा मोनसे अर्डार खालामदोंमोन नोंथाङा मथो दासिमबो सौफैया माथो सौफैनोसै सौफैनोसै होनैनो टाइम होनाय बायदि दाबो सौफैनो हायासै माथो टाइम आनो बारलांबाय दायै नोंथाङा बबेयाव दङ नोंथाङा एसे थाब खालामब्ला मोजां जागोन नामा